पौधों को बेहतर स्वास्थ्य के लिए हम उनको पानी देते हैं हवा देते हैं प्रकाश में रखते हैं जिससे वह धूप ले सकें सूर्य का प्रकाश पूरा प्राप्त कर सकें अपना भोजन बना सकें और उसके लिए हम लोग खाद का भी उपयोग करते हैं खाद भी उन्हें समय समय पर देते हैं गोबर की खाद हो गई और हम लोग बाजार से भी खाद लाते हैं वो भी डालते हैं जिससे हमारे पौधे बढ़ते हैं और वो वो स्वास्थ्य के लिए अच्छे रहते हैं जैसे कि उनकी जलवायु हुई उनको अच्छी किस्म के बीज होने चाहिए मात पानी की मात्रा अधिक होनी चाहिए पर्याप्त धूप होनी चाहिए इन और पोषण तत्व होना चाहिए खाद उर्वरक का भी उपयोग होना चाहिए